इंटर्नॅटान खेळाची संकल्पना बद्दल्ल्या आनीतशेंच भुरगीं जर चड वेळ घरान घालयतात जाल्या तांकां खुबशीं दुयेंतां व शारिरीक रोग जावपाक शकता आतां एग्जांपल पयलीं आमी बारीक आसताना हांगासर धांव थंयसर धांव कितलेशेत खेळ आशिल्ले कबड्डी म्हुणू आशिल्ली खेळटालेच आमी बडयानी म्हुणू खेळटाले टायर घेवन धांवताले गड्ड्यांनी म्हुणू खेळटाले कितलेशेच खेळ आशिल्ले हातून किदें जातालें की दीस भर धांव धांव धांवपाचें आनी उदक पिवोन आमी रावताले आनी सामके थकताले पुणून तातून शरिराची बरी सारकी तुगेली ग्रोत उरताली आनी तुगेलीं सामकी हाडां सणसणीत जातालीं आनी हातून तुका सामको फिटणेस इतलो मेळटालो पयलीं तो आतां कसोच मेळपा शकाना आतां जेन्नाच्यान हे मोबायल आयले आनी ज्यो गेमी म्हुणू तांच्यानी मोबायलाचेर म्हुणू दिल्यो तें सगलें पाड करून घातलें सामकेंच पाड करून घातलां भुरगे जर इतले पाड जाल्ले आसा सायडीक सुद्दां तुजो तेजो भाव स्वोताचो जर ताका उलो मारता आल ताका आयकोंक येयना तो मोबायलाचेर इतलो गुंद जाल्लो आसता ती गेम खेळपाक ह्यो गेमी इतल्यो आयला मोबायलाचेर म्हूण तुका सांग फ्री फ्रा फायर म्हूण खंयची आनी कसली गेम म्हण कँडी क्रश म्हण आ ज्यो टायमपासाच्यो गेबी इतल्यो पाड करून तुजो जीव वडयता मेन म्हटल्यार किदें सांग पळया तुका जेवणूय नाका आनी खाणूय नाका तितून आतां दुसरी गजाल तुका सांगपा सोदता की शारिरीक जे रोग आनी जीं दुयेंसां तांकां जावपाक शकता ताज्या बद्दल हांव उलयतां नंबर एक जेन्ना तो मोबायलाचेर बसून रावता बसून रावता म्हणजे तो कसो बसता तो तकाय खबर नासता तो मोबायलाचेर इतलो भितून गेल्लो आसा की ताजें पोजिशनूच ताका खबर ना ते खंयच्या पोजिशनाचेर तो रावता तो तातून आतां किदें जाता फाटीक प्रॉब्लम जाता बॅक बोन प्रॉब्लम आसा जाल्या मागीर तुज्या पांयाचो प्रॉब्लम जाता ताका ऑटोमॅटीक मानेक प्रॉब्लम जाता किद्या कंटिन्युअस्ली अस्सो रावून तो मानेक तो मोबायल पळयत रावता आनी गेम खेळत रावता हे तुका नॉर्मल प्रॉब्लम हाजे जाले आवट सायड प्रॉब्लम तशेंच कंटिन्युअस जर पळयत रावलो मोबायल जाल्या तुका म्हटल्यार दोळ्यांचो प्रॉब्लम जाता इतले जाणांक आतां अशें जाल्लें आसा की तांकां पयसलें दिसता लागींचें दिसत ना इवन म्हाजेच गजाल तुका सांगता एक एकदां हांव जस्ट विडयोज पळयत रावतालो मागीर म्हाका किदें जातालें की सडनली हांव पोयसलें म्हाका सगलें क्लियर कट दिसतालें पूण जेन्ना मा असो मोबायल असो लागीं हाडलो जाल थंयचरूच म्हाका परत धुल्लें धुल्लेशें दिसपा लागलें म्हणजे ब्लर दिसपा लागलें सडनली माय म्हाका कळें की हो इफॅक्ट म्हाका मोबायलाचोच हांवें गेमी सुद्दां खेळनाशिल्लो एक सुद्दां हांवें गेम म्हज्या मोबायलाचेर घालूं ना म्हाजे चलयेक सुद्दां हांवें सांगिल्लें की हांव मोबायलाचेर गेम घालपा ना तें हांव म्हजो मोबायल म्हणटा तो गेमीन तुका दिवपाचो ना किद्याक इशूज जाता म्हण म्हाकाय खबर आशिल्लें नंबर दोन तातून मोबायलूय पाड पडटा वयल्यान तुका तो मोबायल मोडटाय सुद्दां ते गेमीचे तुका मोबायल सॅपरेटूत येता आतां जेन्ना तुका श इतले शरिराक त्रास जाता आन तरी सुद्दां तुका तें कळना हेजो तुका इफॅक्ट तकलेर सुद्दां पडटा सायकॉलॉजीकल इफॅक जाता लोकांनी कितल्याश्यात लोकांनी भुरग्यांनी तुका सुसायड सुद्दां केल्ले आसा प्लस कोणाचे कोणाचे मडर सुद्दां केल्ले आसा इतलो सायकॉलॉजीकॉल इफॅक्ट मोबायलानसून त्या गेमींच्या थ्रू तुका जावपाक शकता सो हाका लागून म्हाका अशें दिसता की सगल्यानी त्यो गेम्स आसा ताचो थोडक्याच खेळच्यो एवॉयड करचें स्वाताचो जीव राखचो तेन्नाच तुगेली बरी उदरगत आनी तुगेले शारिरीक जे त्रास जाता पळय तुका ते कमी जातले पयलीं आमी इतलो बरो खेळ खेळटाले आमी इतले आनंदीत आसताले किदें सांगचें तुका दीस भर आमी अशे वतान सुद्दां रावताले आमकां कांयच प्रॉब्लम जाय नाशिल्ले आतां तूं फकत घरान बसून तो मोबायल पळयत पळयत रावता आनी जेन्ना तूं मात्सो वतान सुद्दां गेलो जाल्या तुका रोकडीच घुंवळ येवपा लागता कारण तूं भायर वताक यूज टू नात तुवें स्वताचो जीव भायर व्होरुकूच ना केन्ना ह्या मोबायलाक लागून या गेम्साक लागून तूं इतलो भितून गुंथून गेलो की

सगलेच त्रास जावपाक लागता भितून पोटाक म्हण तुज्या फाटीक म्हण मानेक म्हण दोळ्यांक म्हण सगले त्रासूत त्रास तेन्ना आजून हांव सांगपा सोदतां की हे मोबायलाच्यो गेमी ह्यो सामक्यो पाड आनी हितून खुबशे रोग जाता रोग जाता स्वताकूय जाता आन ते दुसऱ्यांकूय करून दिता प्लस इतले सोश्वल इफॅक जाल्लो आसा हाजो मोबायलाचो की हातून तुका खून जाता खुबश्यो गजाली जाता त्यो उलोवपाच्यो न्हू सारक्यो गजाली सुद्दां जाल्ल्यो आसता सो तेन्ना हांव माग अशें म्हाका दिसता की सगल्यांनी मोबायल चडान चड एवॉयड करचो आनी ज्यो शारिरीक ज्यो गेमी आसा क्रिकेट म्हण फुडबॉल म्हण हॉलिबॉल म्हण ऑर तुजे पारंपारीक गेमी म्हण तूं समज डोंगर पाणी खेळटा जर भुरगीं आसत जाल्यार तुका गड्ड्यानी खेळटा म्हण टुका हिरानी खेळटा म्हण बडयांनी खेळटा म्हण टायर घेवन धांवता म्हण ह्यो सोगल्यो जर गेमी खेळत जाल्या तुजें शरीर बरें उरता आनी तुका कांयच त्रास जायना